हमरा अरके रोजी रोटीमे देखियौ जाइ छियै धान काटै लए लोकके खेतमे धानके काटलहुँ काटिके फेरसँ गीरेलहुँ गीरैकऽ छोपलहुँ छोपिके बान्हलहुँ बान्हि कऽ ओकरा बोनि लगबै छियै आठ ठीना तऽ एगो कुड़ी होइ छै बोनि बोनि लए कऽ फेर घर आबै छियै फेर अङ्गना घर बटरलूँ धिया पूताके खीयैलहुँ खीया कऽ फेर धान रोपै लए जाइ छियै धान जे रोपलहुँ तऽ ओकरा बीहैन उखारलहुँ पहिले बीहैन उखारि कऽ ओकरा पूजा कऽ झाड़ि कऽ माटि आबै छै लौदा ऊ लौदा एल गऽ तकरा नीकसँ झाड़ि झाड़िके पानिमे धोखारि धोखारि कऽ मुठियलहुँ मुठियाके जाके हेबा बान्हलहुँ डोरीपर कास लए गेलहुँ कासपर नहि तऽ लारपर बान्हिके दस गो पाँच गो बीस गो कऽ एना कऽ आँटी उखारै छियै तब जाके भरि दिन ओ कदुआमे रोपै छियै रोपिके तब हमरा अरके जे पचास टाका साठि टाका बोनि मिलै छै जाइ छियै लोकके घरमे बोनिके अथी करै लए मजदूर करै लए सिमटी मिलेलहुँ ईटा उघलहुँ बाउल उघलहुँ मिलाकऽ फेर ओकरासँ ईटामे लगबै छै लगाकऽ तब जाके उघलहुँ कपारपर एना करल जाइ छै बुझलियै फेर गहुँम जाइ छियै काटै लए गहुँमके काटिके काटि खोटिके रौदामे सूखेलहुँ सूखाके फेर ओकर बान्हलहुँ बान्हिके फेर तऽ हमरा अरके बोनि दै छै एना कए कऽ काटलहुँ एना कए कऽ बान्हलहुँ गऽ आओर फेर भेल मूँग तोड़ै लए गेलहुँ मूँग केना तोड़ल जाइ छै बोरी लेलहुँ दौरी लेलहुँ भूखल पीयासल भोरे छओ बजे गेलहुँ लोकके खेतमे तब गहुँम मूँग तोड़िके दौरीमे तोड़ने गेलहुँ एकक गो एकक गो एक गो एकक गो के तोड़ि तोड़िके दौरीमे रखने गेलहुँ जब एक बोरा भए गेल ने तब ओकरा चारि ठिनके लगेलहुँ टिल लगा कए तब एगो कुड़िया बोनि देलक बोनि लए कऽ तब घर एलहुँ घर आबिके फेर खाना खयलहुँ फेर अङ्गना घर बोटरलहुँ फेर गेलहुँ गऽ मूँगे तोड़ै लए बेरो कऽ बेरो कऽ गेलहुँ मूँग तोड़लहुँ दू चारि ढ़किया तोड़लहुँ तोड़िके फेर बोनि लगेलहुँ लोकके कने गेलहुँ बोनि लगा कए फेर बोनि लेलहुँ तब एलहुँ लोकके घर जाइ छियै तऽ अङ्गना बहारलहुँ असोरा बहारलहुँ तब जाके ओकर बर्तन माँजलहुँ बर्तन माजिके मजदूर छियै हमसब तऽ की कई सकबै गेलहुँ लोकके अहिना झाड़ू बाड़हनि लगेलहुँ तब जाके हमरा अरके जे बनल मजदूरीमे से देलक गऽ